आइआ आंखौ जि दानो फोरोंनायाबा आहा मुब्रै दाफामलायदों हास'नासो गारलायनांबाय आइआ जि दानो फोरोंबाय थायोमोन नो खननाय जि बे गरखा गंब्रै दखनायावबो सुखांनाय मानाय गोदो जोंलाय द्रिनाफोरबो दायोमोन दा जों बेखौ सुनानै दायोमोन दाबो दं आंना गांसे द्रिला बिदिनो मानसिफ्रा खुन्दुंबो होफैखायोमोन आरो आंहा बायो नोंना जिया ख्रम ख्रमथारहाय माइदि गोनां दायो होननानै आंनो होफैबाय थायोमोन बाबाबो गवा सिमा होफैलाय दखनानि खुन्दुं होफैलाय होफैनोसै दानानै हरनाङोमोन सोलोंनानै आइआ फोरोंबाय रोंबाय दाबाय बिदिनो आगर गोदोनालाय दाखायोमोनना जोङो नय बाथि सात बाथि बिस बाथि गाहाम बोन्द्रोम आगर दायोमोन जोङो बिदिनो आगर गिदिरफ्राबो लाखादो सोंदो गांब्रै गाहाम ओमफ्राय दादो दाबाय थादो नो हाब्लाथाय मोजां लहानि माबानांगौ आरो दानि बे न' लुग्राफोरनि लहाया बे फिसा फिसा दं नालाय बेखौ आगराव सोनांगौ सिङाव ओमफ्राय होमबाना आगरा स्राय स्राय गोग्लैयो आगर गिदिराबो गोदोना आगर गिदिर दाखायोनालाय बिदिनो फारौ मेगन लाबाय गुस्थिफ्राव दाउराइ मोख्रेब बेखौबो ला दाबाय फाहार आगर बेखौबो जोमबायग्राफ्राव एरखोनांगौ गोदोना गोदोनि गान सादा गानाव बेखौनो लांसै बिजोंनो देखायहैनोसै मालाय गानाव जोमनोसै हराब्लाबो जाया जोंना आमायानो जि गानाव लाङो लांबाय थायोमोन जा मोजां होननानै बुंलायनोसै आरो गदा आगर एरलायनोसै बिदिनो अखा हा दानोसै दखनायावबो फारिआव लानानै दानांगौ सोरबा मोदोम गंसे लागोन सोरबा गुस्थियावल' लागोन सोरबा बिदन दाहोगोन बिदिनोमोन बाबाबो गवामोन सिख्लायाव दा रोंला सेमोननिफ्राय दायाखैसै आं गामसा गुमसा दायोमोन आंबो मेगना जाला